मिगी नि लगदा कि साढ़े इत्थै कोई बी आर्ट नमीं इमर्ज होई ऐ पैह्ले दियां ऐ हां किश ए फिलहाल ते नमीं कोई होई निं ऐ हां हून अजकल ते सारे लोक वैस्टर्न कल्चर गी हून जैदा फालो करै दे ते मी निं लगदा कि जेह्ड़ी परानी चीजां परानी चीजां दा मता फोकस करा ने ठीक ऐ चिंता बी ऐ इक एह् ते हां ट्रडिशनल किश इक अद्धी बची दी हैन जि'यां कि ब्याह् पर जंदियां ते जि'यां नाग पंचमी बनाने होने थोह्ड़ी मती हर साल ते इक जेल्लै अस कच्चा बेड़ा लेपने होने इक परोले कन्नै बन दि'यां ठीक ऐ ओह् न इक आर्ट निं तां ते मेरे नजरें च और कोई ते आर्ट स्पैशली हैनिं ऐ